सामान्य नमूने सां जीअं ॾींहं जी शुरूआति थिए थी पई तीअं सुबुह जो आराम सां गर्म पाणी पी करे ऐं पंहिंजो पेट साफु थियण खां पोइ आराम सां जेको आहे उहो वेही करे माण्हू पंहिंजे प्राणायाम ऐं योगासन जी शुरूआति करे सघे थो पियो त मां बि सुबुह जो उथी करे फ्रेश थियण खां पोइ आराम सां जेको आहे उहो प्राणायाम जी शुरूआति कंदो आहियां उन में पहिरियों पहिरियों त आराम सां अनुलोम विलोम पंज मिंट करे जीअं सांस प्रक्रिया बराबरि थी वेंदी आहे ऐं दिमाग़ु शांति थी वेंदो आहे उन खां पोइ जेको आहे उहो शारिरीक आसन शुरू कंदो आहियां त जीअं उन में त्रिकोण आसन शवासन ताड़ासन इहे सभु करण खां पोइ आराम सां तयार थी करे आहियां ॿाहिरि निकिरी सघंदा आहियूं उन खां पोइ जेॾीमहिल बि माण्हू खाए थो पियो कुझु वेही त थोरी देरि जे लाइ वज्रासन में वेही रहणु उहो सभिनी खां ई बहितर थींदो आहे त उन सां जेको बि खाधो पीतो हूंदो आहे उहो हज़मु थियण में सहुलाई थींदी आहे ऐं उन खां पोइ शाम जे टाइम ते बि मां सम्झो पंद्रहं वीह मिंट जेको आहे उहो ॿियां बि अलॻि अलॻि आसन जेके आहिनि उहे कंदो आहियां त उन सां मुंहिंजे शरीर में फुर्ती बि रहंदी आहे ऐं शारिरीक रूप सां जुड़ाव बणियो रहंदो आहे ऐं पंहिंजो पंहिंजो केॾीमहिल बि सम्झो भई हल्की फुल्की काई तकलीफ़ु थिए थी पई त काढ़ा माण्हू गिलोय जा ऐं इन जा तुलिसीअ जा वग़ैरह पी सघे थो पियो त उन सां छा आहे त पाण खे घणो डॉक्टर वटि दौड़णो नथो पए पियो इन हिसाब सां बि हर कंहिं शइ खे आराम सां खणिजे त माण्हू नॉर्मल जेकी योगा आहिनि हुननि सां बि करे सघिजे थो पियो कोरोना जे टाइम ते घरु वेही करे इहे सभु करणु उपचार जेके थिया नंढा वॾा अनुलोम विलोम सां बि गले जी तकलीफ़ु सांस जी तकलीफ़ु सभु दूरि थिए थी पई त इहे नंढा नंढा जेके आसन आहिनि उहे ॾाढा कमु अचनि था हेल्प मिले थी पई इन्हनि सभिनी सां